आङो बिबारखौ आङो बिराद मोजां मोनो गायनो नायनो समायना नुयो आङो बिदिनो बहाबाफोर थाङोब्ला समायना बिबार बारि बायदि रोखोम बिफां लाइफां बायदिसिना नुयोब्ला आं बेफोरखौ आङो मोजां मोनो समायनाय मोनो बेखायनो आङो न'फ्रावबो आङो इसे एनै बिबारफोर आं गायो बिफां लाइफां आं गायनानै लायो आरो जोंखौ उन्दै समावनो जोङो एल पि हाबजेननाय समावनो जोंखौ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोंनो फोरोंखादों न'आव बिफां गायनानै लानांगौ आरो बिदिनो बिबारफोर गायनानै लानांगौ होननानै जोंखौ फोरोंदों जेनेबा बिफाङा मोजां बस्थु जोंनो मोजां बारहावा होयो सायख्लुम जेन'बा गोलोमनाय समफ्रावबो जोङो बिफां साया सिङाव जोङो जिरायनानै बिदिनो देहाफोरखौ मोजां गोजोन खालाम हायो आरो जेन'बा सारि सारि बिफां लाइफांफोर गायनाय नुयोब्ला जेन'बा जोङो मोजां नुयो बेखायनो आङो बिराद मोजां मोनो बिफांफोर गायनो आं न'आव बिदिनो बिबारफोरखौबो आं बेबायदिनो गायो बायदि रोखोमनि बिबार समायना बायदि गाबनि बिबारफोरखौ आं गायो मानोना बेजों न'खरफ्रा बिराद समायना नुयो जे गोसोफ्राव मोनसे दुखु जिंगा सिनाय जोंहा फैयोब्ला नोंनि न'आव गायनाय बिबारानो नोंखौ गोसोखौ गोजोनहोयो बेबायदिनो गोजोननायखौ लाबोयो बेखायनो जोङो बिबारखौ गायनानै लायो आरो आङो दाना गोबां रोखोमनि बिबार दं आरो लामा सामा आरो मैगंफोरखौबो बेबादिनो नांगौ मैगंखौबो समाव गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेम जाब्ला जों न'फ्राव गायनानै दोननाय मैगंफोरखौनो जों जायो मैगंफोरखौबो गायनांगौ मानोना गोबोरखि हासार गामिनि हासारफोरजों जोङो मैगंफोरखौ गायनानै लानानै जोङो बिदिनो जायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि थाइजौ खान्थाल फिथाय सामथाय जानो लुबैयो बोथोरनि बोथोर फिथायफोरखौ जों जानो लुबैयो बेयाव जोंहा न'आव थाखानाय फिथायफोरखौ जोङो मोनजायो जों गायनानै लायोब्ला ओंखायनो जोङो गायननाै लायो थाइजौनि बोथोराव थाइजौ खान्थालनि बोथोराव खान्थाल गासैखौबो आरो बेफोरखौ जानायजोंनो जोंनि देहाफ्रा गोख्रों जायो आरो देहायाव मोनसे मोजां भिटामिनफोरबो मोनो बेखायनो जोङो बिफां लाइफां जाग्रा रोखोम बिफांफोरखौबो जों गायनानै लायो आरो बेबायदि जोंनो जोंनि न'खर फोरखौ जोङो समायहोयो जोंनि देहाखौबो जों बेबायदिजोंनो जों गोख्रों खालामो आरो गोजोननायखौबो जोङो बेबायदि बिफां लाइफां बिबार बायदि रोखोम नायनायजोंनो जोङो गोजोननायखौ जों मोननो हायो आरो